योग तो अनेक प्रकार के होते हैं जितने करो उतने कम पड़ते हैं लेकिन मैं जो करती हूँ सुबह उठ कर तो वह है सूर्य नमस्कार और ध्यान और जो लचीलापन बनाता है वह है इस्ट्रेचिक योग जो हो सकता है कि हाँ वह शरीर को लचीलापन बना सके और सबसे ज़्यादा तो मैं ध्यान करती हूँ क्योंकि ध्यान अंदर की आत्मा को शांति देते हैं और ध्यान से मुझे बहुत सहम सहन शक्ति मिलती है और वह ताकत भी बढ़ाते बढ़ाता है और